अंजी अंजी बोल्ला नै तुसें केह्ड़ा प्रिंट कराना लाईट आह्ला जां इंया नॉर्मल आह्ला दौ रपे प्रिंट इयै पूरी कॉपी दा तुसें पूरी कॉपी करवानी जां इक्क पेज़ करवाना ठीक ऐ फिर करवाई दिन्ने आं भी एह्दी किन्नी कॉपीज़ किन्ने पेज़ न टोटल किन्ने पेज़ बीह् पेज़ ते बीह् पेज़ दे लगाई लैओ तुस चालीस रपे लगा लो तुस बीह् पेज़ के बीह् पेज़ ना ते ठीक ऐ आप कब आ रहे हो लेने कल्ल कितने बजे आ रहे हो आप लेने ऐसे बताओ ना ऐसे पेज़ खराब हो जायेंगे ना आप आओगे ना लैने को पक्का ठीक ऐ ठीक ऐ